हैलो हैलो हां जी हां जी नमस्ते कु'न जनाब होर बोला दे हा जी हां जी बोलो जनाब अच्छा हां बिलकुल होई जाना आई जाओ तुस मेरी क्लीनिक आई जाओ दिक्खो जी हून दंद चैक करियै भी गै सनाई सकनां में किन्ना टाइम लग्गी सकदा किन्ना नेईं लग्गी सकदा खर्चा दिक्खो भी त्रै ज्हार बी होई सकदा चार बी होई सकदा हां जी हां जी कोई गल्ल नेईं आई जाओ मेरी क्लीनिक आई जाएओ कल सवेरे आहो आहो हट्टी मेरी खु'ल्ली जंदी सवेरे नौ बजे लेइयै ते पंज बजे तगर शामीं हां जी हां जी हां दर्द बिच्च पस नि ना बनी गेदी ऐ दंदें बिच्च अच्छा चलो कोई गल्ल निं आई जाओ भी क्लीनिक आई जाएओ सवेरे ठीक ऐ नौ बजे एह् ठीक ऐ महाराज ओके